मूंखे वणनि जी पोख करणु ॾाढी वणंदी आहे मां पंहिंजे यार्ड में बालकनीअ में बि कंदो आहियां पोख गुलनि जी तुलसीअ जी वेल जी ऐं ॿाहिरि यार्ड में बि असां कंदा आहियूं पोख भई वण जी भई नारेल जो वणु लॻाईंदा आहियूं ऐं निम जो वणु लॻाईंदा आहियूं भई छो छोकी हरियाली शरीर लाइ सुठी आहे ऐं इन प्रकृतीअ जे लाइ बि सुठी आहे असांजे क्लाइमेट जे लाइ बि सुठी आहे असांखे हुन मां सुठी ताज़ी हवा मिलंदी आहे हिन करे मां घर में बि लॻाईंदो आहियां ॿाहिरि बि लॻाईंदो आहियां टैरेस ते बि हिकु ॿ वण लॻायो आहे ॾाढी ऑक्सीज़न सुठी मिलंदी आहे हुन मां ऐं प्रकृति लाइ असांजे शरीर लाइ बि ॾाढो सुठी आहे इन करे असां वण लॻाईंदा आहियूं गुल लॻाईंदा आहियूं पौधा